اردو ہماری زبان اردو ہماری زبان مادری زبان ہے یہاں کے لوگ بہت جگہ بہت سارے بھاشائیں بولے جاتے ہیں یعنی ہندی میتھلی اور بھی بھوجپوری بہت سارے ایسے بھاشا ہیں جو استعمال کرتے ہیں تو ہم سب کو سارے لوگوں کو اتنی بھاشائیں پسند نہیں آتی ہے جس کو بھی بھوجپوری ہو یا میتھلی ہو اسے بولنے میں نہیں بنتی ہے اس لیے تو بہت سارے لوگ اردو میتھلی ہو یا بھوجپوری کو بولنا ہی پسند نہیں کرتے ہیں ہم لوگ انسان ہم لوگ جیسے ہے کہ مادری زبان ہماری اردو ہے تو اردو ہم لوگ بولنا پسند کرتے ہیں اور اردو بولنے کا کوشش بھی کرتے ہیں اور بہت ج ساری ایسی بھاشائیں ہیں جو بہت ساری ایسی بھاشائیں ہیں جو بولی بھی جاتی ہے ایک ہمارے گاؤں میں خاص طور پر اردو ہی بولی جاتی ہے اور اور ہندی بولی جاتی ہے اور ہندی بولی جاتی ہے اور بھوجپوری میتھلی ہوں اور بھی انیے بھاشا ہے جو استعمال میں نہیں لاتے ہیں اور ہم سب کو کوشش کرنا ہے کہ جہاں تک کہ اردو ہی پڑھا جائے اور اردو ہی بولا جائے اور اردو کا تعداد میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور اردو بولنے کا زیادہ سے زیادہ کوشش بھی کرے اور اردو کوئی اور اردو لکھنا پڑھنا بہت ایزی ہے اس لیے اردو پڑھنا ہمیں بھی اچھا لگتا ہے اور اردو پڑھنے کے لیے بہت سارے بچے ہمارے پاس بھی آتے ہیں پڑھنے کے لیے اور اردو پڑھنا بہت سارے بچے پسند بھی کرتے ہیں اور اردو ایزی ہے اردو پڑھانے